शारीरिक व्यायाम और योग में बहुत अंतर है योग जो है वह योग से शरीर लचीला रहता है जबकि व्यायाम से मांसपेशियों में कसावट आती है शारीरिक व्यायाम जो ज़रूरी और जल्दी और प्रबलता पर जोर देती है जिससे मांसपेशियों को नुकसान भी पहुँच सकता है योग धीमी गति से किया जाता है और हमारी यदाश्त बढ़ाता है योग से मांसपेशियाँ कमजोर नहीं होती व्यायाम शारीरिक स्वास्थ्य शक्ति और सहनशक्ति पर केंद्रित है जबकि योग का उद्देश्य मन शरीर और आत्मा से सामंजस्य बनाए रखता है जबकि व्यायाम आमतौर पर उच्च प्रभाव वाला और दोहरा वाला होता है योग सौम्य और कम प्रभाव वाला होता है जो लचीलापन संतुलन और विश्राम को बढ़ावा देता है